भारतीय फिल्में हमारी जीवन में एक महतपूर्ण योगदान है भारतीय फिल्मों का क्योंकि भारतीय फिल्में हमारी हम लोग को जब टाइम नहीं मिलता है तो टाइम मिलता है तो यही मनोरंजन का एक प्रमुख संसाधन है देखते हैं हम लोग भारतीय फिल्में बहुत अच्छे से देखते हैं क्योंकि मन बहलाने के लिए जैसे टाइम बचता है तो फिल्में देख लिया करते हैं गाना सुन लिया करते हैं ये ये भारतीय फिल्मों इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी हम लोग के जीवन में और देखने में भी भारतीय फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं पहले उन्नीस सौ नब्बे के दशकों की फिल्में हमें बहुत अच्छी लगती थी पुरानी आती थी भारतीय फिल्में और से हमारे फेवरेट एक्टर हैं सनी देवल क्योंकि सनी देओल ही हम लोग बहुत सारी पिच्चर देखे हैं बहुत सारे वो क्योंकि देशभक्ति फिल्में सनी देओल की बहुत सारी हैं जो कि हम लोग को पसंद आती हैं करते हैं क्योंकि देशभक्ति पिच्चरें देश के जुनून जुनून में बनती है और हम लोग बहुत सारे देखते हैं सनी देओल की हुएँ और सुनील शेट्टी की भी उन लोग का गाना भी पिच्चर की जितने भी उन्नीस सौ नब्बे के दशक के फिल्में हैं वो लोग गाना भी बहुत सुपर हिट आते थे सुनने में भी अच्छा लगता था कि अश्लीलता भी नब्बे उन्नीस सौ नब्बे की फिल्मों में अश्लीलता बहुत कम थी क्योंकि अपने परिवार में बैठ कर हम लोग देख सकते थे अब आजकल की जो फिल्में हैं कोई भी अपने परिवार के बच्चों के साथ बैठ कर नहीं देख सकता है क्योंकि उसमें कपड़ों की अश्लील अश्लीलता है फिल्मों में इतना दिखाया जाता है कि कोई देख नहीं सकता परिवार के संग क्योंकि तो बैठ कर देखने में लज्जा आएगी क्योंकि उन्नीस सौ नब्बे की फिल्में थी कोई वी अपना परिवार में बैठ कर देख सकता था एक साथ बैठ कर देख सकते हैं सारे लोग मम्मी पापा भाई बहन सब लोग क्योंकि उसमें कोई अश्लीलता नही थी परिवारिक पिच्चर थी देशभक्ति पिच्चर थी और गाने भी बहुत अच्छे अच्छे थे जो अभी क्योंकि इस समय भी सुनने में भी बहुत अच्छे से गाने लगते थे कोई भी आजकल के जो गाने आते हैं कोई भी पूरा गाना नहीं सुन सकता है उस समय की एक गाने को दो दो बार तीन तीन बार आदमी सुनता था और सारी पिच्चर भी एक कोई भी पिच्चर की हो एक बार देखने से मन नही भरता था सारी पिच्चर को दो दो बार तीन तीन बार सब लोग पाँच पाँच बार देखता था

गायक हमारे मोहम्मद रफी जी इनका गाना इतना अच्छा लगता था कि सुनते सुनते नींद आ जाता था राती को मोबाइल में लगा लीजिए और कान के पास रख दीजिए सुनते सुनते गाना को आदमी को नींद लग जाता क्योंकि इतना अच्छा गाना उनका आता था इसलिए हम लोग के कहने से जो भारतीय फिल्में हैं हम लोग के जीवन में बहुत मनोरंजन मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत अच्छा फिल्में आती थी और एक मुख्य कारण भारतीय फिल्मों का है कि बहुत सारे देशों में भी विदेशों में पसंद आदमी करते थे भारतीय फिल्में हालीवुड से ज़्यादा बालीवुड की पिच्चर विदेशों में इस समय चल रहा है और सब लोग देख रहे हैं और जौन कि यहाँ यहाँ के एक्टर जितने भी एक्टर हैं हिन्दी फिल्म के सब सब एक तरह की फिल्में अच्छी अच्छी आती थीं कुछ एक एक दो लोग की छोड़ कर ये सब का ही फिल्में सबको पसंद सब लोग नही करते हैं सबका पसंद अलग अलग है जैसे हम लोग हमारा पसंद सनी देओल हैं सुनील शेट्टी हैं अजय देवगन हैं इन लोग का पिच्चर पहले के जमाने में बहुत आती थी और हम लोग से हम लोग के पापा बाबा जो हैं राज कपूर राज कपूर की पिक्चर देखते थे ये लोग

और ये एक्ट्रेस भी पहेले की बहुत अच्छी अच्छी थी हमारी एक्ट्रेस पसंद है काजोल श्री देवी इन लोग का भी रोल फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्ट्रेस के एक्ट्रेस से ही फिल्में हिट होती थी एक्ट्रेस का रोल अच्छा नहीं रहा तो पिच्चर हिट नहीं होती थी हमको तो सबसे अच्छा सनी देओल का बाडर पिच्चर का गाना गदर का गाना गदर का उड़ जा काले कावां तेरे मैं विच कन पावां हमको बहुत अच्छा लगता था और उसको हम कितना और ये अजय देवगन का पिक्चर दिलवाले कम से कम हम तो कम से दिलवाले पिच्चर तो कम से कम हम तो दसों बार देखे होंगे उस जमाने की पिच्चर इतना इतना अच्छा पिच्चर था कि पूछिए मत हम लोग का जितने हम लोगों के साथी थे पिच्चर दिलवाले देखने के लिए पिच्चर हाल में कम से कम इसको पाँच छः बार गए थे देखने के लिए पिच्चर जो हम लोग बहुत देखते थे बहुत देखते थे इसके लिए घर पर डाँट भी सुन लेते थे मार भी खाए थे ये हिन्दी पिच्चर हम लोग के बहुत अच्छे रहते थे